جی ہاں سر بولیے کیا کام ہے ہاں بولیے ابھی تو میں دوسرے سائٹ پہ ہوں میں یہاں سے فرصت ہو جائے گی ہمیں یہاں سے اس کے بعد آپ کا کریں گے کام ہاں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں

سر سر آپ کے سنیے نا سر آپ کے گھر کا بھی ضروری ہے اور دوسرے کا کیا کہتے ہیں جس سے کام کر رہے ہیں جس سائٹ پہ کام کر رہے ہیں ہم اس کا بھی تو ضروری ہے ان کے گھر میں شادی وادی ہونے والی ہے ان کا بھی تو دیکھنا ضروری ہے جن کا ہم جن کا ہم جب سائٹ لے لیے ہیں تو اس کے بعد ان کا کام فنش کریں گے اس کے بعد ہی نا اپنا اگین آپ کا کریں گے ہم ہاں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دو تین دن کا کام ہے یہاں پہ دو تین دن کے بعد آپ کا کر دیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ دوسرے دوسرے مستری کو لگا دیتے ہیں ویلڈر مشین کو مستری کو اس کے بعد ہم خود آپ کے گھر پہ جائیں گے اس کے بعد دیکھ بھی لیں گے کہ کیسا کیا ہے اس کے بعد ہم بتا دیں گے کہ کتنا چارج لگے گا نہیں لگے گا دین آپ کا گھر کتنا بڑا ہو جائے گا وہاں جانے کے بعد ہی ہوگا لیکن آج آج تو میں دوسرے سائٹ پہ ہوں فی الحال کے لیے آپ کل کی بات کر لیں تو کل آ کر کے میں آپ کے پاس آتا آ سکتا ہوں پیمنٹ پیمنٹ وہاں گھر آپ کے گھر پہ آنے کے بعد ہم بتا دیں گے کتنا لگے گا ہوں بولیے آج نہیں ہو پائے گا سر سر آپ دیکھ لیجیے تو اگر آدھا گھنٹہ میں ہم یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے